हलो

जी बोलिए कौन कौनसे कम्पनी का लेना है और किस रेन्ज का लेना है सोलह अठारह सौ का लेना है ना कैम्पस का कौन एस्टैंडर्ड क्वॉलिटी में लेना है या लॉ क्वॉलिटी में हाँ चलिए ठीक है एस्टैंडर्ड लो में लेना चाहते हैं ना कितने रेन्ज का बोलें हाँ नाइक का भी आता है अच्छा खासा वह भी हाँ ना

उसका आप ले सकते हैं यानी कि जो अच्छा लॉ रेन्ज में लीजिएगा वह भी आएगा हाई रेन्ज में लीजिएगा तो पच्चीस सौ के ऊपर जाइए लॉ रेन्ज ले लीजिएगा तो फ़िर नीचे आ जाइए कम्फर्टेबल यह भी होता है यहाँ नाइक का भी बहुत अच्छा आइए तो चलिए फाइव थाउज़ेंड तक पाँच हज़ार तक होगा सबसे लॉ आइएगा तो बारह सौ तक पन्द्रह सौ बारह से ऊपरे जाइए

मीडियम में अगर अच्छा और बढ़िया लीजिएगा तो ऊ पच्चीस सौ के आसपास वाला लीजिए ना ऐवरेज तो मेरे पास नहीं है वह अभी उसके बारे में नहीं बता अच्छा है तो ठीक है आप कह रहे हैं तो उसको भी मंगवाएँगे मगर मेरे पास अभी उपलब्ध नहीं है अभी लीजिएगा इधर है कैम्पस की लीजिए नाइक की लीजिएगा ऊ सब मिल जाएगा आपको हाँ है रेड और अच्छा एक और लेदर के लेना चाहिएगा तो इधर रेड चीफ के है वुडलाइट का है ऊ सब भी है और आप एक रेड चीफ का है वुडलैंड का ऊ सब बहुत महंगा आता है हाई बहुत क्वॉलिटी का है ऊ सब ऊ सब भी लीजिएगा तो हो जाएगा ठीक ठाक है अगर आप हाई रेन्ज में लेना चाहते हैं ई दोनों कम्पनी में से चूज कीजिएगा तो अच्छा हो जाए ई आपको तीन हज़ार से ऊपर का होगा तीन हज़ार मिनिमम हो गए तीन और मैक्सीमम जाइएगा तो जितना लीजिए मिनिमम मैक्सीमम हो जाएगा आपको दस बारह पन्द्रह हज़ार तक जैसा लीजिएगा वैसा मिल जाएगा हाँ वह भी हो जाएगा कैम्पस का लीजिएगा तो छः हज़ार के तो पचपन सौ का हाँ पाँच हज़ार पाँच सौ उसके हाई फाई से साहब हमको उतना हाई का नहीं दें जो जितना तक हमारे पास उपलब्ध है उतना तक हम बता दिया आपको हाँ हाँ जो मेरे पास रहेगा वही न बताएँगा अब जो नहीं है बता दें नहीं उपलब्ध कराएँगे तो वह भी दिक्कत ना है

हाँ तो उससे ज़्यादा हाइ फाई में ऊपर जाना चाहते तो लीजिए वुडलाइट का लीजिए बहुत अच्छा है सब कम्फर्टेबल भी है और अच्छा भी रहेगा